پانی جو ہے قدرت کی انمول چیز ہے پانی کو کسی بھی حالت میں ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے کپڑا کپڑا دھونے کے لیے اتنا اتنا پانی استعمال کیا جائے تاکہ اس کی اس کی صاف صفائی اچھے اچھے سے ہو جائے اس کے بعد دو تین بار جو ہے اس کو تین بار کم سے کم اتنا اتنا صاف کر لیا جائے تاکہ اس کپڑے کے اندر سے صابن وغیرہ یا پھر سرف وغیرہ کا جو اس میں اس میں لگا ہوا ہوتا ہے انش وہ جو ایو ختم ہو جائے اور شریعت نے بھی جو ہے اس بات کا جو ہے ایک یہ کیا ہے کہ پانی کو استعمال جو ہے ضرورت سے زیادہ کرنے کے لیے کرنے کے لیے روکا ہے اس لیے کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے پانی میں تو اور زیادہ احتیاط برتنا چاہیے چونکہ اللہ کی کی بہت بڑی نعمت ہے پانی اب کپڑا جو ہے ای سکھانے کا مطلب ہے تو اگر بارش وغیرہ ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے گھر کے اندر جو ہے پنکھا وغیرہ چلا کر کے اور کپڑے کو کسی جو ہے ڈوری وغیرہ پر جو ہے اے نا رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ تیزی میں سوکھ جائے اور اسی طرح سے کپڑا جو ہے تو جو ہے وقت سے جو ہے پہلے جو ہے سوکھ جاتا ہے